नमस्ते सर बोलिए क्या काम है चिकन चाहिए कौन सा सफेद वाला या लाल लाल वाला चाहिए और कितना चाहिए तीन किलो तीन किलो चाहिए तो आपका भाव तो लाल वाले का दो सौ से ऊपर है कभी चाहिए जभी बोलेंगे तभी पहुँच जाएगा माल तो ढेर सारा रहता है जब भी आप बोलेंगे तभी मैं कटवाकर भेज सकता हूँ लेकिन उसका भाव थोड़ा ज़्यादा है आपको महँगा पड़ेगा और हाँ हाँ उसका भाव है ना ए सफेद वाला से ज़्यादा रहता है आपको तो मालूम ही होगा हाँ तो यदि और ज़्यादा चाहिए ना तो थोड़ा सा भाव कम करते हैं जैसे आप तीस पच्चीस तीस किलो लेते हैं तो भाव कम हो सकता है हाँ और कम कोई प्रोग्राम है क्या इसके लिए हलो अरे पंद्रह के जी चाहिए ठीक है भाव कम हो जाएगा आपको डेढ़ सौ में को लगा दूँगा तो जभी चाहिए तभी आप भेज दीजिएगा किसी को नहीं तो मैं कटवाकर आपके पास भिजवा दूँगा उसका अड्रेस पता और पैसे भिजवा दीजिएगा हाँ अब तो कल चाहिए मेरी दुकान नंदगंज से यह इधर आते हैं ना एक सोहराब बाबा का ए है उसके बाजू में वह यह है धरमा मोड़ धामुपुर मोड़ वहीं पर है धामुपुर मोड़ पर हाँ हाँ सफेद वाला भी देता हूँ जो चाहिए वह छोटा वाला बच्चा भी रहता है ना चीज़ वह भी मिलता है सफेद वाले का उसको आपको कम चाहिए ज़्यादा उसका भी ज़्यादा चाहिए तो भी कम चाहिए तो डेढ़ सौ नहीं तो उससे भी कम में लगाकर दे दूँगा आपको कितने किलो चाहिए सफेद वाला सफेद वाला आपको कितने के जी चाहिए चार किलो चार किलो हाँ तो उसमें एक सौ बीस के लगाकर दे देंगे ठीक है लेने का होगा तो आ जाना का औ कल पर ठीक ठीक है